जोंहाथ' गायनाय फुनाय दिनाव अखा बांखा अखा गैयाबा माइखौ गायनो मोना दंग' गैया रेस गैया दंग'आ मोनोमोन गावजोंगाव दावराव दावसि जालायनानै बान्दोखौ जावफ्रुनानै होजाबाय दा अखा दैजोंसो गायो अखा हाबासो मोनो अखा हायाबा मोना बिदि आरो खस्थ' थार होनबाबो अखा हाबा जों गायनाय फुनायबाबो इसे इसेबाबो मोनो माइ दैफ्रालाय जायोमोन अखा हादैजों गायबाबो खस्थ'सो गायो फुयो जायो सोरबाया अखा हादैजोंनो फन्द्र' सल्ल' बिगा गाहाम गायनो हायो सोरबा बिगाथाम बिगाब्रैल' गायनो हायो आरो बेजोंनो जासाबो जि खस्थ' थार दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जानाय गायनाय फुनाय माइ दै फाननानैबो जेबो बायनानै गाननो हाया जोमनो हाया जानायावनो ग्रोब ग्राबल' बोरैदि इसे इनै खन्थ्र'लनि माइरं मोनोखाय बेजोंसो इसे इनै खन्थ्र'लनि माइरंजों गायनायजों इसे ग्रोब जायो आरो जानायफ्रा होनबाबो गोदोनि बायदि साननै सानथाम रसा नांग्रा नंलिया दानिया गैयाबाबो रसा नाङा ग्रोब ग्रोब मोनजायो ग्रोब ग्रोब जायो मायाबो गोदो जायामोन दानिया बे रनजित माइ गायनायनिफ्राय जायो मोनजायो थोयोबो जानोबो गोदो हले बिस बिगा थ्रिस बिगा गायबाबो जानो थोआमोन बेबायदि खस्थ'मोन आरो गोदो दाथ' बिराद मोजांसो जानाय लोंनायाव खस्थ' गैया गायनाय फुनायाबो अखा हादैजों गायबाबो जाखायो इसेबाबो दैआबो दा गावजोंगाव पार्टिनि थाखायनो दावराव दावसि जानानै बान्दोआ जावफ्रुजाबाय दा गैया बान्दो मोना अखायासो बोरैबा इसोरबादि बोरैबा सान्दुं बिबा सान्दुं मोनो अखा बिबा अखा मोनो आरो इसोरानो बोरैबा ग्रोब ग्रोब खालामनानै हरनायजों जों दा बिदि गायनानै फुनानै जानो हायो बुरैबाबो गायो जों फुयो जों बोराइ बुरैबाबो होहाबथारो गायनाय फुनायफ्रा जानाय लोंनायनि थाखाय रावबो बिनानै हरा रावबो बिनानै होआ रावबो ओरैनोबो हरा बायनानै जानोबो फैसा थाखा गैया बिदि जानानैनो जों खस्थ'यैनो मावना जायो आरो